हलो जी जी जी जी जी सर

जी जी आप मुझे साइज बताएंगे अपने मकान का

जी जी जी तो आपका फ़्रंट एलिवेसन क्या बनाऊं मैं जी जी जी बोन जी बौंडरी वॉल वगैरह बनी हुई है आपके यहाँ या अभी नहीं बना हुआ है जी जो प्री काष्ट वॉल में बॉउंड्री वॉल अगर उसके साथ अगर कोई डिजाइन हम बनाना चाहें तो क्या आप उसको कर पाएँगे जी जी जी तो आप खैर ट्वेंटी परसेंट आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा डिजाइन के लिए और आप तो आप ऑफ़िस ऑफ़िस में आके हमसे मिल सकते हैं क्या जी जी जी जी जी मेरा ऑफ़िस का टाइम है दस बजे से पाँच बजे तक एक सौ चार इंडस इंपायर नियरबाई बंसल होस्पिटल

बंसल होस्पिटल जी जी औके औके औके थेंक यू जी आप ऑफिस में आ जाइए आके बात कर लीजिए ही समझा देंगे प्रोसेस